میرے علاقے کے لوگوں میں دماغی صحت اور مجموعی صحت کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے بہت سارے کھیلوں کا انعقاد ہوتا رہتا ہے جیسے کہ کبھی کبڈی کبھی والی بال اور کبھی گھروں کے اندر بیٹھ کر کیرم یا لوڈو وغیرہ کا بھی کھیل ہوتا ہے جس سے ہم لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کھیلوں کے لیے پروگرام کا بھی انتظام کرتے رہتے ہیں تاکہ دماغی توازن کا معاملہ برقرار رہے اور اس پروگرام کے ذریعہ سے یہ مہم ہمیشہ کامیاب رہے اور جو لوگ کمزور ذہن کے ہیں وہ ان کوششوں کے ذریعے اپنے ذہن کو مضبوط کریں اور معاشرے میں ایک کامیاب انسان بننے کی کوشش کریں